جی وعلیکم السّلام جی میں ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہوں میں کیا آپ کے ہیلپ ہیلپ کون کر سکتی ہوں جی

جی آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں ہمارے ہم لوگ جو ہے وہ ٹریول ایجنسی ہی ہے ہم لوگوں کو یہ جہاں جہاں جس جگہ آپ گھومنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں آپ کو گھمانے لے چلیں گے تو آپ کون سی جگہ گھومنا پسند کریں گے جی ٹھیک ہے تو پھر آپ تو آپ مجھے بتائے کہ آپ کتنے لوگ جائیں گے وہاں جی جی تو یہ ہے کہ ہماری جو پرائسز جانے کی تین لوگ ہیں تو آپ کی تین ہزار ہے جانے کے آنے کے تین ہزار ٹوٹل چھ ہزار ہوا ہے آنے جانے کا آپ کا جی جی جی بالکل میں کم کر سکتی ہوں یہ جو چھ ہزار بتا رہے ہیں تو میں چار ہزار کر دوں گی آپ کے لیے جی گاڑی مل سکتی ہے اور آپ کو کون سی گاڑی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے جی اویلیبل ہے ایک تاریخ کو آپ کے لیے اویلیبل کر دوں گی میں آپ آرام سے جا سکتے ہیں یہاں سے ہوٹل میں آپ کی بکنگ جو ہے وہ ڈن کر دیتی ہوں جی ٹھیک جی جی جی السّلام علیکم